اتر پردیش میں خواندگی اور ہندوستان خواندگی کی جو شرح ہے وہ بہت اچھا ہے ہندوستان دوسری ریاستوں اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں جو ہے بہت اچھا ہے اور یہاں پہ کے لوگ جو ہے پڑھائی میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور سب پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں اور یہاں پہ ہندوستان کی تین بڑی یونیورسٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ تعلیم میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہے سب سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جو کہ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ لوگ دور دراز سے لوگ بھی آ کر پڑھتے ہے اور یہاں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کاشی ہندو یونیورسٹی ہے اتر پردیش میں جو کہ بہت اچھا ہے اور وہاں بھی لوگ بہت دور دور سے لوگ آ کے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہے اور اس کے علاوہ الہ آباد یونیورسٹی ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے وہ تعلیم کو بہت وہ لیتے ہیں دلچسپی لیتے ہیں اور بہت شوق سے تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگ کیونکہ بچے سے لے کے جوان تک سب بہت زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور سب کو بہت زیادہ دلچسپی ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں اتر پردیش میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں